یوگا ورزش کی ایک شکل ہے جو جسمانی ذہنی اور روحانی توازن کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ایک قدیم ہندو فلسفے کا حِصّہ ہے جو اصولی طور پر شریک مراقبہ دھیان انفعال تنفس کی ترمینوں پر مبنی ہے یوگا کے مختلف اقسام ہوتے ہیں جن میں آسانیاں پرانیام دھیان اور مختلف آسان تقنیات شامل ہوتی ہے جو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے یوگا مختلف پہلو میں جسمانی صحت تنش کمی اور روحانی ترقی کی منشیات کا تجربات شامل ہوتے ہیں یوگا کے مختلف تنقیات اور اصولوں کا مقصد عموماً صحت کی بہتری تنش کمی دلچسپی منشیات کمی اور ذہانت کی ترقی ہوتی ہے یوگا کی مواد سے سے انسان کو اپنے جسم ذہن اور روح کنٹرول کرنے کی صلاحیت ملتی ہے جو اس کے دنیا کے متعلق پہلوں سے بھی بہتری حاصل کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے یہ ایک مستقل ممارثہ کی ضرور رکھتا ہے تا کہ اس کے فوائد دنیا کے مختلف شعبوں میں نمایاں ہو سکیں یوگا کے مختلف اقسام مختلف مقاصد کے لیے موزوں ہوتی ہیں بعض لوگ یوگا کو صرف جسمانی صحت کی بہتری کے لیے کرتے ہیں جبکہ دوسرے اس سے دلچسپی اور دھیان میں ترقی کے لیے کرتے ہیں ایک مخصوص اقسام مف لمحات یوگا اسٹنگ یوگا خصوصی ترمینیں ہوتی ہیں یہ مختلف مقاصد کی پوری کرنے کے لیے مدد فراہم کرتی ہے یوگا کے ممارثہ سے